हमारे समस्तीपुर जिला में क्रिकेट का कोई बड़ा मैदान नहीं है दुर्भाग्य की बात ये है जो हम लोगों को गाछी रोड पे कोई छोटा मोटा फील्ड में खेलना पड़ता है उसके लिए कोई बड़ा क्रिकेट का मैदान नहीं है अगर होता तो हमारा भी ये सपना था हम भी बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर विराट कोहली वैसा बने लेकिन वैसा नहीं है इसीलिए हम लोग को छोटे मोटे मैदान में खेलना पड़ता है बॉल मारने के बाद वो कभी जैसे पेड़ पर लटक जाता है तो कभी जे है से उधर जे है लटक जाता है इसी के कारण यहाँ कोई ऐसा क्रिकेट का मैदान नहीं है इसीलिए दुर्भाग्य की बात है जो यहाँ अगर होता तो यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे उस मैदान में जाते वहाँ खेलते अच्छा प्रैक्टिस वहाँ होता तो वो आगे कुछ बन सकते थे लेकिन वैसा कोई यहाँ बात नहीं है इसीलिए हम लोग को अपना प्रैक्टिस करने के लिए रोड पे गाछी में छोटा मोटा गली में जाना पड़ता है कुछ अपना प्रैक्टिस कर लिए खेल लिए यही सब है यहाँ समस्तीपुर का ये हाल है जो यहाँ पे कोई मैदान नहीं है वैसा पहले हम लोग जितवड़िया हाई स्कूल के फील्ड में वहाँ भी जाते थे तो वहाँ भी मैच होता था जो वहाँ खिलाड़ी समस्तीपुर दरभंगा इधर कहाँ कहाँ के आते थे तो मैच वहाँ होता था लेकिन वहाँ भी अब बंद हो गया है नहीं होता है इसलिए हम लोग को इधर उधर खेलना पड़ता है और इसी के कारण ये है कि यहाँ के बच्चे का भविष्य था वो भविष्य सपना टूट चुका है अगर वो मैदान रहता तो कुछ बच्चे अपना भविष्य आगे बढ़ा सकते थे जो कि ऐसा न हुआ यही है समस्तीपुर का ये हाल है